वास्को मडगांव पणजे परवरी निव वाडें म्हापसा काणकोणा चिकलें दाबोलें परवरी आग्वाद फोर्ट ओल्ड गोवा बोगमालो माग्रांत खोलांत सड्यार

मयेंम केपें शिरगांव अस्नोडा नानोड्या तिरोड्या सत्तरी आग्वाद फोर्ट बेसलिका बॉम जिजस बागा बेतलबातीम कलंगूट

ट्रेग्रेल छापोरा अंजुना कांदोळीं बांबोळीं कुठ्ठाळें सांकवाळे

आडपय म्हापसा बिचोली शिरोड्या छापोरा काबो दे राम वागातोर दोना पावल खोर्जुया बायणा जुवारी बिल्ला करसवाडा धारगळ शिवोलें कोरगांव पेडण्या पेरनेम सालावलीं सांकवाळे सांकळे सांवड्ड्या लोटले तिवऱ्या बिट्टोणा नेवऱ्यां नुवें थिवी नानोड्या अस्नोडा